हमसभ मनेकि टी वी देखैके लेल हमसभ मने कि बहुत अच्छा लगैत रहलक हँ टी वी टीवीमे देखैके लेल महाभारत रामायण ई सभ देखैत रहलि हँ अच्छा लगैया हमरा महाभारत रामायण मे देखैत रहलि हँ आओर किताब किताबके बारेमे देखू किताब हमसभ बहुत अच्छा लगैया हिन्दी किताब पढ़ैमे ओहिमेके किताब कविता सभ हमरा बहुत याद होयलक बहुत अच्छा लगलक कि कविता कविता पढ़ैमे अच्छा लगैया कविता मने किताबके कविता बहुत अच्छा लगैत छै पढ़ली सिखली सभकेँ सिखैली बच्चा सभकेँ अपना भाइ बहन सभकेँ सिखैली कविता आओर सिनेमा सिनेमाके बारेमे सिनेमा तऽ जाइत छी पारिवारिक फिलिम जे होइत छै से देखली जइसे एगो एगो परिवार फिलिम रहलै निरहुआके ओ हमसभ देखली सभ परिवार मिलके देखे जाइत रहली हँ देखली हँ सुनली हँ ओहिमे समझदारी होइत छै किछु समझैत छी फिलिम से फिलिम देखैत छी तऽ समझदारी समझ समझके देखैत छी सुनैत छी आओर जाइत छी तऽ फिलिम बढ़िआँ होइत छै देखैके चाही मनोरञ्जन होइत छै सिनेमा देखै